आखिनाय सावगारि आखिनायफ्राव मानि गोबां मानि इन्ट्रेस्ट दं सिगांआव जोंङो फरायसालिफ्राव बिदिनो खान्थाल थाइजौ न' बिबार बिदिनो जों आखिबोदों बुहुत माने जोंङो एन्ट्रेस्ट लानानै सोलोंबोदों आरो आखिनाया माने मोजां गोसो होनानै जोंङो बयबो आखियोबा जों रोंङो गोसो थानांगौ आरो एन्ट्रेस्ट जानांगौ मानसिया जोंङो कम्प'टिशन खालामनायावबो देरहाबोदों मोजाङैनो आखिनानै जोंङो बिदिनो न' आखिनाय न' आखिनाय आरो बिदिनो खालार होनायफ्राव बेराद मानि एक्सपार्टमोन आरो बिदिनो मोसौ आखिनाय जुनादफोर आखिनाय बिदिनो बिबार आखिनाय माने बेफोर माने आखिबाय थायोब्ला माने जालांङो आरो गावनो हारसिंनो आराम माने गावनो आखाया हारसिंङैनो माने स्लाइत स्लाइतलि जालांबाय थाखायो आरो सोलोंङोबा मोजां जायो आखिनो रोङोबा बिदिनो सिगांनि कम्प'टिशनफ्रावबो बिदिनो जोंङो फार्स्ट प्राइस मोनबोलायनाय जाबोदों आरो फरायसालिफ्राव बिदिनो जोङो मास्टारफोरजों जोंङो सोलोंबोगोरदों सोलोंनायनि बेलायाव जोंङो जोंनो गाव गावनो माने सोलोंङै सोलोंङैनो जों रोंबोदों आरो